उठली तऽ अँगना घर बहारली चूल्ही नीपली चूल्ही नीपकऽ फेन बर्तन ओर्तन धऽ कऽ पानि कल पर से लयली फेन चाह बनयली फेन चाह बिस्कुट देली पीअला फेन ओहि ले आलू परवल कटली फेन मसल्ला ओरिया कऽ धयली फेन लहसुन पियाज मरीच कूट ओटके धयली सब्जी बनाके धयली तब फेन आँच जरना लयली तब फेन आँचे उँच फूकली आँच फूँक कऽ पहिले सब्जी उब्जी भूजली फेन ओहिमे मसल्ला उसल्ला देली पियाजमे लहसुन मरीच सब दे कऽ तऽ तेल दे कऽ भूजली भूज ऊजके हटयली फेन दालि लेली अदहन देली दालके तऽ फेन दालि दालि खदकि गेल तऽ दालि धोके देली दालि फेन धो कऽ तब ओहिमे मेरयली फेन दालि सीझ गेल तब फेन घोटली घोटके फेन फेन देली लहसुन पियाज से फेन छौंकके फेन उतारली ओहि पर फेन पानि कल पर से लयली अदहन देली अदहन भए गेल तऽ फेन चाउर धो के लगयली चाउर फेन हो गेल तऽ भात पसयली भात हो गेल तऽ फेन ओहि लऽ पापड़ तिलौरी छनली पापड़ तिलौरी छानिके तब फेन मरद आयल बाल बेटा बेटी आयल फेन खाना निकालिके फेन हुनका खियली